ہاں بھا لوگ سب بیٹھے رہتے ہیں تاش کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں اور سب میں ہنسی مذااک کرتے ہیں کھیل دپ کرتے ہیں عورت لوگ سب گھر میں بچہ لوگ سب کھات ہے پیااتی ہے نہاتے ہیں دھوتے ہے گھر میں پوچا کرتی ہے نپتی ہے پوتی ہے جس کو گھر بل لل کاا وہ پوچا لگاتی ہے جس کو مٹی آ اور نپتی ہے پوتی ہے آنگن گھر میں کرتی ہے بچہ سب کو سمجھاتی ہے پڑاتی ہے لکھاتی ہے گنوں میں حفاظت کرتی ہے اپنا بیٹچھی رہتی ہے برا لوگ سو چوک چورا پر جاتا ہے تاس کھیلتا ہے لوڈو کھیلتا ہے ہنسی مزا کرتا ہے کین کھاتا مزا کرراتا ہے وہھا لوگ سب کا کرے گا بھا بیٹھا رہتا ہمیشہ لوڈو تاس کھیلتا رہتا سب سے چٹ کے لیتا رہتا اپنا بات چیت کرتا رہتا چوک پرہ بیٹھا رہتا چائے نچتا چلتا ہے کھاتا ہے کہین کھاتا مجہ ہو رہتا ہے اور لوگ کو گھر پ کام ہے ہے نا بچہ لوگ سو لوگ کو کھانا پانا نہانا سونا ہے گھر دووار نپنا پوتنا تھاری برتن مننا کھانا پینا پکانا اکانا کھانا پینا کھانا کھانا پکانا پھر سب وہ کھیینا پیینا برتن باسن دھونا بچے لوگ کو نہا سناا کر اسکول بھیجنا پڑھانا لکھانا